उत्तर प्रदेश जी कुझु यूनिवर्सिटियुनि जा नाला आहिनि जंहिंजे माध्यम सां असांखे शिल्प राज्य जे जे कलाकार ऐं शिल्पकारनि जी रचनात्मक प्रतिभाउनि जे बारे में ॼाण मिली सघे थी जीअं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चिनजाज यूनिवर्सिटी हिन यूनिवर्सिटियुनि जे माध्यम सां असांखे कला ऐं प्रतिभा जी ॼाण मिली सघे थी ऐं इहे अलॻि अलॻि कलाउनि खे प्रदर्शित कंदा आहिनि जंहिंजे माध्यम सां असांखे हिननि जी सुठी सुठी जानकारी प्राप्त थींदी आहे